ویسے تو مجھے صرف ایک ثقافت رہنے والے ستاروں کے بارے میں ہی سب سے زیادہ جانکاری ہے جس کا اتار دور لیتے ہیں لیکن میں نے اپنے مطالعہ کے دور دور ان دوسری ثقافت والے ستاروں کے بارے میں بھی پڑھا ہے خاص طور پر ستاروں کی دنیا بہت عجیب مانی جاتی ہے آج کے اس ترقی یافتہ زمانہ میں ان ستاروں تک انسانوں کی پہنچ نہیں ہو پاتی ہے لیکن اس لیے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ ستاروں کی دنیا کے بارے میں جانا جائے اس کے لیے تو بہت ساری کہانیاں بھی موجود ہے جس کو کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی جیسے کہ بہت سارے لوگ پریوں کی کہانیاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ان ہی ستاروں کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے مذہب میں یہ مانا جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک ستارے کی تصّور اختیار کر لیتی ہے اس طرح کی بہت ساری کہانیوں ہمارے معاشرہ میں رائے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ ہماری مذہب میں یہ ہے کہ ستاروں دنیا کی کوئی بھی چیز سب پر اور ایک اللّہ کی حکومت ہے اور ان ستاروں کا امن رکھنے والا بھی اللّہ ہی ہے